इंदौर जिले में स्थानीय सरकार जो है बी जे पी की सरकार है और विधायक रमेश मेंदोला जी हैं जो बी जे पी से ही विधायक हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं इंदौर के लिए इंदौर का में हर चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया है और खेल राजनीति हर एरिया को उन्होंने बढ़ावा दिया हुआ है